हाइकआव आं जेब्ला थांदोंमोन अब्ला मासे गिदिर जुनार लोगो मोन्दोंमोन बेयो जोबोद गिदिरमोन आथिं थोंब्रै ट्रेक खालामनाय समाव हाग्रा जिबा खहा जायो होननानै आं सानो मानो होनोब्ला दा दानि जुगाव जा जोङो जानाय लोंनाय बायदिसिना लांनानै ट्रिपआव थाङो ओमफ्राय दा बेफोरखौ लाबोफिना ओरै रिटार्न लाबोफिना न'आव बेफोरखौ माने हाग्रानि जा बिउटि नेचार बे नेचारखौ टारमाने गारनानै माने गाज्रि खालामो होननानै आं साननानै लायो ओंखायनो थांबाबो ट्रेकिंआव जाहाथे बिफां लाइफां दाना हाग्रा गेजेराव अर सुवा लेथ्रा दोनबोआ गावनि जा लांनाय बे प्लास्टिक थासथिग बेफोरखौ लाबोफिननांगौ बेबायदिनो जोथोन लानांगौ जोंनि मिथिंगाखौ